सरकारसँ जे कृषिके लेल जे हमरासबके मतलब भेटै छै अथी फण्डसब तऽ बिजली जे कनेक्शन होइ छै तऽ हमरासबके जे खेतमे बिजलीसब आएल या तऽ ओहि बिजलीके लेल जकरा नहि अबै छै तऽ ओ अपन कोनो एकटा आवेदन लिखिकऽ जमा करै छै तऽ आवेदन जमा लेल लेल जाइ छइ फेर जे छै मतलब जमा लेल लेलाके बाद बिजली पहुँचै छै फेर मतलब जे छै बारिशके वजहसँ कोनो भी फसिल जे होइ छै होइवला जे जकरा पानिके जरूरत रहै छै फसिलमे तऽ ओ समयपर पानि नहि भेल तऽ ओ फसिल नहि भेल जरि गेल जेनाकि एहिबेर सगरे आम मजरलै सगरे सब गाछमे आम मजरल छलै लेकिन पानिके वजहसँ सब मज्जर जरि गेल छलै जरि गेल छै एहिबेर तऽ आम कतहु कतहु भेलै कतहु कतहु नहि भेले वएह दुआरे पानि कतहु होइ छै कतहु नहि होइ छै तऽ पानि जेनाकि एहिबेर आब से देखै छिए जे मूँग पानिके वजहसँ आब हेबे दुइ दिनसँ देखलिए पानि बहुत पड़ल होइ लागलै तऽ पानिमे तऽ आब तऽ डुबि जेतै मूँग फोंक भऽ जेतै तऽ कोना हेतै फसिल तऽ वएह खातिर